जैसेकि अहाँके पुछलिए कि हमरा खाना बनाबैलए सौख छै यानी कि हम कोनो या तऽ होटल उटल खोलऽ चाहलिए रेस्टोरेन्ट तऽ हमरा परिवारके यानी कि की राय छलै ओ हमरा साथे की बोललकै इएह सब पूछैलए तऽ हम अपनाके बताबै छी की जैसेकि अहाँके हम रेस्टोरेन्ट खोलैलए चाहलिए खुदके नीक रेस्टोरेन्ट आओर खानापीना आओर कियाकि बहुत सारा सामग्री बनाबैलए सोचलिए तऽ

यानी की यकीन दिलाबै पड़ै छै कि हँ की करना चाही ओ नहि कि जे मोनमे रहै छै वएह करना चाही ई ओ आओर बहुत सारा बात समझाना समझाबैलए पड़ै छै परिवारवलाके की हम ई खुदके बिजनेस होलै एकतरहसँ जैसेकि रेस्टोरेन्ट खोलनाइ ई तऽ बहुत बड़ा अपना खुदके बिजनेस होलै बहुत बात समझेलाके बाद तब परिवारवला समझि जाइ छै यानी कि ईहे हमरो परिवारवला भी पहिले तऽ नहिएके बराबर छलै ओकरो बाद फिर रेस्टोरेन्ट खोललाके बाद पता चललै हँ ई बहुत अच्छा अच्छा छै की हँ अइसन सब काम खुदके बिजनेस होलै आओर खाना पीना ई सबतऽ घर कनी की ई सबमे तऽ कोनो दिक्कते नहि छै खाना पीना बनाकऽ ई सब रेस्टोरेन्ट खोलना तऽ बहुत अच्छावला बात छै